असांजे खेत्र में अठ सौ नवानवे वारो डेटा प्लान चङो इस्तेमाल थी रहियो आहे ऐं मूंखे सभिनि खां वधीक प्रिय आहे त इहो अठ सौ नवानवे वारो डेटा प्लान आहे जेको अठ सौ नवानवे में पूरा टे महीना रोज जी ॿ जीबी डेटा थो ॾिए इन खां सवाइ अनलिमिटिड फोन कॉल्स बि थो ॾिए जंहिंमें ख़ुशीअ जी ॻाल्हि त इहा आहे हिन डेटा प्लान में ॿ सब्सक्रिप्शन बि जुड़ी विया आहिनि असांखे जीयो सिनेमा जो सब्सक्रिप्शन बि थो मिले ऐं असांखे नैटफिल्क्स जो सब्सक्रिप्शन बि थो मिले त असांखे अठ सौ नवानवे वारे प्लान में इहे त फ़ाइदा आहिनि ई आहिनि इन खां सवाइ असांखे एक्स्ट्रा ॿ सब्सक्रिप्शन जा फ़ाइदा मिली चुका आहिनि इन करे मूंखे सभिनि खां वधीक प्रिय अठ सौ नवानवे वारो प्लान आहे मां बि इन जो इस्तेमालु कंदो आहियां ऐं मुंहिंजो परिवार बि इहो ई प्लान चूंडियो आहे